جی ہاں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار پہاڑی علاقوں کا سفر کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے کچھ دن مقام بھی کیے وہاں ہم نے کافی مزے کیے دوستوں کے ساتھ سفر کرنا یہ ایک بہترین تجربہ رہا ہے کیونکہ

وہ ہیں جس سے زندگی میں بہت سارے خوشیاں ملتی ہیں بہت ہم نے دوستوں کے ساتھ انجوائے کیا کیونکہ ایک یادگار لمحہ بنا ہوا ہے